हैलो हां जी भैन जी केह् हाल ऐ बस ठीक कुछ निं होर सनाओ घर ठीक सारे बस ठीक ओह् ना अज्ज साढ़े घर फंक्शन ऐ ते फिर न्यौता देना हा तुसेंगी ते महां चल काल करियै सनाई ओड़नी आं टैम निं लग्गा दा अड़िये आने दा ते कम्म बड़े न घर ते कल साढ़े घर पूजा ते आएओ ठीक ऐ सारे जनें ते आहो ञ्यानें बी लेई आएओ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ फिर ठीक